भारतनि दानि फेशनाथ' दा बुहुद जौगानानै दङ आरो आथिखालनि गान्नाय जोमनाय दानि गस्लाफोर गोदोनि बायदि नंला सोलायजोबबाय दा जाहैबाय गोदान जुग गासिबो दस्रा स्थाइलनि गानो आरो बांसिन दस्रा दस्रानि फल' खालामो आरो भारतनि सोनाबहा सोनाबारि फेशना भारतनि फेशनखौ जौगाहोगासिनो आरो दानि फेशननि रोखोम गान्नायनि सायाव सिगां सिगांथ' दस्रा रोखोमनि सोलियोमोन दा थ' फेशन दिजाइन फ्रा आलादा जाजोब्बाय गोदान रोखोमनि जाजोब्बाय बांसिन दस्रानिखौ फल' खालाम खालामनाय जायो गावनि थ्रेदिसोनेल गान्नायफोरखौ बाहायोबा आं साबसिन जागोन सानो मानोना गावनि थ्रेदिसोनेल गान्नाय जोमनायजों बांसिन गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो बेनिखायनो आं बांसिन गावनि थ्रेदिसोनेलखौ गानोब्ला साबसिन जागोन होननानै सानो आरो भारतनि बेलायावथ' बांसिन सोनाबारि फेशनफोर जा नुयो बिसोरथ' बांसिन गावसोरनि थ्रेदिसोनेलखौ फल' खालामो थिक जोंनाबो बेबायदि सिनायथि होनोबा गावबा गावनि थ्रेदिसोनेलखौ गान्नानै फेशन देखायनांगोन होमबासो हारिया जौगालांगोन